जी कोई भी काम ऐसा तय नहीं किया गया है कि वह काम सिर्फ़ महिला ही कर सकती हैं या वह काम सिर्फ़ पुरुष ही कर सकता है मेरी नज़र में हर काम हर व्यक्ति कर सकता है अगर आपको वो करना आता है अगर आप करने की चाह रखते हो तो कोई भी मनुष्य कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटता है आप तय नहीं कर सकते कि महिला को ही खाना बनाना चाहिए महिला ही इस काम के लिए बनी है मेरे हिसाब से महिला खाना भी बना सकती है महिला बाकी काम भी कर सकती है तो यह चीज़ें पुरुषों पे भी लागू होती है जरूरी नहीं है पुरुष सिर्फ़ घर का ही काम बाहर का ही काम करें घर का काम ना करें तो पुरुष भी हमारे घर में भी ऐसे पुरुष है मेरे परिवार में जो हाँ खाना बनाते हैं महिलाओं की खाना बनाने में मदद करते हैं या जो पुरुष जैसे बाहर अपनी नौकरी कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं तो हाँ वो खुद जब अकेले रहते हैं तो उनको खाना बनाना ही पड़ता है तो हाँ मेरे परिवार में ऐसे पुरुष हैं जो खाना बनाते हैं और खाना बनाना सिर्फ़ महिलाओं का काम नहीं है पुरुष भी यह काम कर सकते हैं